ہیلو آپ پھول بیچنے والی بول رہی ہیں کیا آپ کے پاس فرنگی اسپینس پھول ہے کیا ریٹ پڑ جائے گا کچھ کم نہیں ہو سکتا ہے نہیں ایک ایک نہیں پھر بھی تو کم ہو سکتا ہے یہ ویسے تو فرنگی اسپینس پھول ہے تو اس کے لیے کچھ بھی تو ریٹ کم ہو سکتا ہے نا ایسا تھوڑی نا ہوتا ہے وہ تو اور بھی پھول بیچنے والی رہتی ہے لیکن اس کے پاس میں نہیں تھا اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا اس فرنگی اسپینس پھول کے بارے میں نہیں ہم کو تو فرنگی اسپینس پھول ہی چاہیے تھا آپ تو ریٹ بہت زیادہ بول رہی ہیں ںہیں نہیں ہم کو فرنگی اسپینس پھول ہی چاہیے وہ بات میں بھی سمجھ رہی ہوں کہ خرچ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ تو ریٹ بہت زیادہ ہائی نہیں ہو رہا ہے تین ہزار کومن سا کہاں ہے خیر نہیں نہیں یہ تو نہیں نہیں کسی اور کے پاس جو تھا تو وہ جو ہے نا پچیس سو میں دے رہی تھی لیکن اس کے پاس میں نا ختم ہو گیا ہے اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ تو بہت زیادہ ہائی ریٹ بتلا رہی ہو پتا نہیں پھر ٹھیک ہے